جی ہاں ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ جب برسات ہوتی ہے تو جگہ جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے کہ ڈینگو پھیلنے لگتا ہے وہاں پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں اور ڈینگو کی بیماری پھیلنے لگتی ہے جب برسات ہوتی ہے جیسے ہمارے چھتوں پر خالی برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹایر پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کہ اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور جب پانی بھر جاتا ہے تو اس میں مچھر پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کے ڈینگو کی بیماری پھیل جاتی ہے اور اور اس سے ہمیں بچنے کے لیے ہمیں اپنے چھتوں پہ سے ٹوٹے ہوئے برتن ٹایر ایسی چیزیں ہٹانی ہوں گی جس سے کے پانی نہ پھیلے اور اس میں مچھر نہ پنپے اور ہم ڈینگو کی بیماری سے بچے رہیں ایسے ہی جب سردی آتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور ہم جب سردی آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ڈھک کر رکھنا چاہیے سردی میں کھلے میں نہیں پھرنا چاہیے جس سے کہ نزلہ لوگوں کو زکام ہو جائے اور ہمیں ٹھنڈے پانی میں زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے سردی کے موسم میں گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر ہمیں نزلہ ہو جائے تو ہمیں گرم چیزیں سردی میں گرم چیزیں پہننی چاہیے گرم چیزیں کھانی چاہیے جس سے ہم نزلہ اور ایسی کھانسی اور سردی میں ایسی چیزوں سے بچے رہیں اور جب سردی موسم اور گرمی میں زیادہ تر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں موسم کے حساب سے ہوتی ہیں اور ہمیں اس سے بچنا ہوتا ہے